शीत कडी रोस मणगणें बटाटवडे भजी खीर कापा लाडू शंकरपाळी नेवऱ्यो मोदक पंच खाद्य सासो दोदेल शेवयो मस्काची भाजी पायस लोणचे खारे सोलकडी पापड भाजलेल्यो बांगडो इसवण किस्मर सांदा ला सालाद तव तवसळी बाणव भाजी साखर भात सुकें फोव बटाट फोव फोडणेचे फाव आळूची भाजी उसळ पुरयो शिरो बेबिंदका दोस बावल चक्र चक्री रव्याचें लाडू खाजें जलेबी पातळ भाजी पुलाव वाचलेले चणे दोणे पातळ्यो शिरवळ्यो बेसन लाडू शिरमुल्या लाडू शागोती सुंगटांचें साद धांगर भाकरी तांदळाचें लाडू मोरीचें मट्टण बोकळाचें मट्टण ऑमलेट रोज आमलेट उकळलेले ताती पेडे मैसूर पाक काकण पोळी मुगाची गांटी भेंड्याची भाजी वालाची भाजी सोजी कण तोर पेज बन्स समोसा येलाफे पोळे केटणी चप चपाती थापलेले भाकर बटाट्याची काप्पा कणगां आरस आरसान्याची उसळ मुगाची भाजी चवळेचे रोस सुंगटांची कडी बिंबलाचे लोणचे सुरिंग भाजी फणसाची भाजी लिंबाचे गोड लोणचे सुरींग भाजी फणसाची भाजी लिंबाचे लोणचे फणसाचे कापा पोपायची भाजी तिरेंचें सुकें तिसरें कुल्ल्यो सुकें धबधबी सांगटांचें आंबटीक